असां त हूंअं आहियूं सिंधी असांखे सिंधी सिखण जी ज़रूरत ई न हुई पर छा आहे की असांजा वॾा हुआ जेके उहे बि सिंधी ॻाल्हाईंदा हुआ त असां बि उन्हनि जे करे सिंधी सिखी वियासीं ऐं असां पाण में बि घर में सभु ॼणा वेही करे सिंधी ॻाल्हाईंदा आहियूं असां पंहिंजे ॿारनि खे बि सिंधी ई सिखाई आहे सिंधीअ लाइ ॾाढा पहिरियों इस्कूल हूंदा हुआ पर हाणे जा कोई बि अहिड़ा इस्कूल कोन आहिनि जिते सिंधी पढ़ायो वियो सिंधी पढ़णु आहे थोरो असांखे घटि ईंदो आहे पर तॾहिं बि असां सिंधी चई त सुठे सां वठंदा आहियूं इन सां असांजो इहो आहे की सिंधी असांजा ॿारनि बि सिखनि था असां बि ता सिखूं ऐं असां नथा सिखायूं पंहिंजे ॿारनि खे सिंधी त उहे भया था चऊं इंसाननि खे सिंधी भाषा जो महत्व इहो आहे की असां सिंधी जिते बि मिलंदा आहियूं मौज मचाईंदा आहियूं ऐं सिंधी चेटी चंड और त्योहार जेके पंहिंजा मल्हाईंदा आहिनि उहे ॾाढा धूमधाम सां मल्हाईंदा आहिनि